असो मनीस ज्या मनशा कडल्यान म्हाका खूब त्रास जाला तो म्हाज्या कडेन खूब वायट वागला अश्या मनशां कडेन काम करपाची जेन्ना म्हाका वेळ आयली तेन्ना हांवेन तें सगले वायट विचार सायडीन दवरले तांणे दिल्लो त्रास हांव विसरून गेलें आनी त्या खिणाक तें काम पूर्ण जावचे आनी तें काम जाल्यान कोणाचें तरी बरें जावचे हो विचार हांवे केलो तांणे कितें बरें केला आसत हाचो विचार केलो आनी त्या खिणाक तें काम जावप चड गरजेचे आशिल्ले तें काम जायना जाल्यार कदाचीत खूब वायट प्रसंग येता आशिल्लो म्हणून हांवे सगले विचार सायडीन दवरले आनी बरो विचार करून तें काम हांवेन तडीक व्हेले